جی ہاں ہمارے یہاں نل کا پانی آتا ہے بہت بہتر ہے اچھا فیل ہوتا ہے پینے کے بعد بیماری نہیں ہوتی ہے پہلے ہم لوگ کے یہاں پانی نہیں تھا نل کا اب آنے لگا پانی ٹھیک ہے پہلے آئرن تھا پانی میں اب پانی میں آئرن نہیں آتا لیکن جب سے پانی آنے لگا میٹھا پانی ہم لوگ پیتے ہیں اس سے کپڑا بھی دھلا جاتا ہے پہلے کپڑا گندگی رہ جاتی تھی اب نہیں ہوتا اور کچھ گاؤں ایسے ہمارے یہاں ہیں آجو بازو میں جہاں ابھی بھی آئرن کافی ہے بچے بیمار ہوتے ہیں کافی آئرن ہے جو ان کا برتن ورتن سب خراب ہو جاتا ہے دانت خراب ہو جاتا ہے ان کا جاتے ہم لوگ کپڑا تک پیلا ہو جاتا ہے ہم لوگ وہاں جاتے ہیں تو مہک آتی پانی میں سے کپ منہ نہیں دھل سکتے منہ میں لیتے تو کلا کر دیتے ہیں اتنا گندا پانی آتا ہے وہ لوگ پتہ نہیں کیسے بچارے رہتے ہیں ان کو کب سویدھا ملے گی ان چیزوں کی ہمیں ابھی تک یہی سمجھ میں نہیں ہے سرکاروں کو بیوستھا کرنا چاہیے جا کے دیکھنی چاہیے بڑی بڑی مشینیں ٹیکنالوجی آ گئی پانی کے لیے کچھ لگانا چاہیے فلٹر وغیرہ آر او وغیرہ کا انتظام کرنا چاہیے جس سے لوگوں کو سہولیت ملنا چاہیے غریبوں کو میٹھا پانی ملے گا بچارے کی بیماری دور ہوگی آدھا سے زیادہ پیسہ تو اس میں دور ہو جاتا ہے سمجھے لوگوں کو کچھ نہ کچھ سہولیت ہونی چاہیے سرکار کو ہمارے سرکار کو کچھ نہ کچھ اچھی چیز کرنی چاہیے جس سے لوگوں کی پریشانی دور ہو جائے لوگوں کی مجبوریاں لوگوں کی جو اتنی ساری بوال آتے ہیں بیماریاں آتی ہیں پانی کی وجہ سے جب پیٹ میں پانی صحیح نہیں جائے گا تو کہاں سے بیماریاں دور ہوگی سب سے مین چیز تو آدمی پانی ہی تو پیتا ہے کھانا تو بعد میں کھاتا پہلے پانی سے تسلی ہونی چاہیے ٹھنڈک کلیجہ ٹھنڈک ہم لوگوں کا ملتا ہے بہرحال یہی سب چیز جو ہے ہم لوگوں کو لے کے ہم لوگوں کے ایریا میں جیسے پریشانی پہلے تھی اب نہیں ہے پہلے کی جیسے پریشانیاں لیکن اب بہتر ہے لیکن دوسروں گاؤں کے لیے سوچنا چاہیے سرکار کو ان چیز پہ دھیان دینا چاہیے ٹھیک ہے جی